मां मोबाइल ते पंहिंजे सुञाणप वारनि खे मीटिंग में कई दफ़ा मीटिंग ह में हाजिरी ॾिनी आहे ऐं तंहिंमें कुझु घर परिवार जूं ॻाल्हियूं आहिनि से पंहिंजे धंधे वापार जूम ॻाल्हियूं आहिनि से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग कई दफ़ा कयूं आहिनि कॾहिं जयपुर कॾहिं बोंबे कॾहिं असांजा मिट माइट दुबई ऐं स्पेन बेरिन रहंदा आहिनि उन्हनि सां बि मीटिंग थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग बि थींदी आहिनि ऐं वापार जे हिसाब सां बि ॿियो त मीटिंग करे ऐं सेंपल ॾिसी करे असीं ऑडर वगै़रह बि ॾींदा आहियूं असांखे इन बारे में ॾाढो सुठो लॻो आहे ऐं ॿियो त असांखे इनते इहो पसंदि आयो आहे त असीं घर वेठे मोबाइल ते मीटिंग ऐं वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग करे सघंदा आहियूं ऐं नापसंदि अचनि जहिड़ो अहिड़ो कुझु असांखे सम्झि में न आयो आहे जय झूलेलाल